हैल्लो हैल्लो इलैक्ट्रिशन बोल्ला दे भाईया ते असैं घरे दी इलैक्ट्रिशन दी फिटिंग करानीं ही ते किन्नां गै खर्चा आई जाग ते जेह्ड़ा ओह् ऐ केह् आखदे उसी स्विच ते बोड़ नी हैन ते बाकी बोड़ बाड़ बल्ब हां चलो ठीक ऐ ठीक ऐ में आया तुआढ़े नै